मेरा मनपसन्द खिलाड़ी विराट कोहली हैं उनको हम बहुत उनका बहुत सारा मैच हम देखते हैं उनमें तो ख़ूबी है बहुत सारे मैच में वह बहुत अच्छा परफॉर्मेन्स करते हैं और उनसे मिलने के बाद तो हम उनको और यह कहेंगे जो आगे से आगे और भी जो है सो जितना भी अच्छा हो सके वह खेलें और उनका यही सब हमको बहुत पसन्द है बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं उनका तो मैं सिक्स और फोर का एकदम फ़ैन हूँ और उनके उनका जो है सो पूरा हम देखते हैं और उसमें जो है सो मेरा पूरा एकदम मन ख़ुश हो जाता है वह जब आते हैं क्रीच पर तो एकदम पूरा इसलिए वह हमको हम ज़्यादा पसन्द करते हैं हम उनको इसलिए हम उनका फ़ैन हैं अभी अभी जो आई पी एल चालू होने वाला है उसमें भी वह उनका परफॉर्मेन्स अच्छा करेंगे और करते रहेंगे यही हमलोग चाहते हैं चाह रहे हैं उनसे मिलने के बाद तो और हमको ख़ुशी होगी जो उनसे मिले हम इसलिए वह हमको एकदम पूरा अच्छा एकदम बढ़ियाँ खिलाड़ी हमको लग रहे हैं इसीलिए जो है सो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसन्द करते हैं और उसके बाद उनमें बहुत सारी ऐसी जो ख़ूबियाँ हैं वह है वह अन्य खिलाड़ी में नहीं है इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा वह पसन्द हम हम उनको कर रहे हैं इसीलिए उनका हम फ़ैन हैं एकदम पूरा फ़ैन हैं और जब क्रीज पर आते हैं तो पूरा एकदम पूरा एस्टेडियम हिल जाता है इसीलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसन्द करते हैं यही सब है उनके पास बहुत बहुत गुण है उनके पास बहुत सारा जिसका कोई वर्णन नहीं है इसीलिए हम उनका पूरा एकदम और बहुत ही जो है सो वह अच्छा से अच्छा तरीका से वह खेलते हैं बहुत मनपसन्द जो है सो खिलाड़ी हैं मेरे वह और बहुत सारी बात है उनमें यही सब है उनके उनमें और बहुत ही जो है सो वह